भैया नमस्ते भैया हमको बच्चों की किताब लेना है भैया एक की भैया एक तीर चार क्लास के बच्चे हैं दो ब दो दो बच्चे हैं दो नहीं एक तीन के हैं एक चार के हैं

अपने हिसाब से जो किताबें अच्छी हों वो दे दीजिए

ऐसे डिस्काउंट है नाई छोटी नहीं तीन तीन क्लास की किताबों की सभी किताबें देनी है चार क्लास की भी सभी किताबें देना है पेंसिल रबड़ और पेन वग़ैरह सब कुछ भी दे देना है नहीं कापी भी चाहिए नहीं नहीं नहीं मो मोटी कापी चाहिए एक सौ पाँच पर पेज की

चार क्लास के बच्चे के लिए मोटी कापी और उससे मीडियम हो तो तीन क्लास की दे दीजिए

नहीं तो हिसाब से करिए भैया और दे दीजिए उसकी पर से कुछ ना कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट का होगा कि नहीं

नहीं नहीं पु पूरे मूड से पैसा लेकर आए हैं बच्चों का किताब लेना ही है

नहीं नहीं नहीं उसको उसको भी देना है ठीक है हाँ किताबेँ सभी पु सभी किताबें लेना है हम्म हम्म हम्म नहीं द जो भी कापी हो डप्ती वाली कापी चाहिए हाँ हाँ दप्ती वाली कापी चाहिए